ग्रामीण आ शहरी क्षेत्रक खेल खेलाइमे बहुत तरहक अंतर हमरा जे छै से नजर आबैए जेनाकि शहरी क्षेत्र सभमे की होइत छै ओतए सुविधा छै बहुत तरहक जेना ओतए स्टेडियम छै बहुत बरका बरका फील्ड छै तऽ ओतय लोक खेलैत छै आ ग्रामीण खेलमे की होइत छै तऽ नहि ओतय फील्डके सुविधा छै फील्डो छै तऽ बहुत दूरमे जाइ परैत छै खेलैलऽ तऽ जे ओहन रूपके खिलाड़ी छै ओ तऽ चलि जाइत आओर जे भी आओर लड़का छै ओकरा खेलयके यदि चाहैत रहै छै तऽ ओकरा की करऽ पड़ैत छै गाछीमे अपन पिच बनाबय पड़ैत छै ने तऽ घरके अगाड़ीमे कतहुँ कनीएटाके पिच बना दए छै ओतय खेलैत रहय छै आब ओतए ककरो ओयठाम बॉल चली गेल त आब ओइला लड़ाइ झंझट ककरो गाछमे आम टूटि गेल तऽ आब ओहिला लड़ाइ झंझट तऽ इएहसभ करै छै नहि भेल त कतहुँ खेतमे पिच बना देलक ओतए क्रिकेट खेलेलक लेकिन शहरीमे एहन तरह के बात नहि होइत छै शहरमे सभ तरह के सुविधा छै लोक खेलय छै ई सुविधा ग्रामीणोसभके आब मिलना चाही धीरे धीरे